महाराष्ट्र में जेके बि माण्हू घुमण ईंदा आहिनि उहे लेजम ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं गणिपती ते स्थापना महिल ऐं मोकिलाइण जे ॾींहुं इहे लेजम ॾाढो वणंदो आहे नंढे ॿार खां वठी वॾे माण्हुनि सुधी इहो ॾा रस्ते ते कंदा वेंदा आहिनि ऐं ॿार माण्हू सभु ख़ुशि थींदा आहिनि जीअं त झूलेलाल जे टाइम ते रोका जो प्रोग्राम थींदो आहे उहे रस्ते ते जाम गाॾी सां गॾु नचंदा कंदा वेंदा आहिनि ऐं जीअं त नाज़ ना नारेल पूर्णिमा जे ॾींहुं माण्हू नृत कंदा आहिनि ऐं उहो बि ॾाढो वणंदो आहे महाराष्ट्र में ऐं महाराष्ट्र जेके खाधा आहिनि जीअं कांदा भजिया ऊसल पाव वड़ा पाव उहे ॾाढा मशहूर आहिनि ऐं सभेई माण्हू खाई ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं उहा अञा ताईं हलनि था